हमसबके क्षेत्रमे जादातर तऽ हिन्दू रहय ला या मुसलमान रहय ला आओर थोड़ा मोड़ा रहय ला क्रिस्चन तऽ उतना के बारे मे तऽ हम जानय लागी ना लेकिन हिन्दू के हमसब हिन्दू छी त हिन्दू के बारे मे जानय ला हमनी सबके जात मे हमनी सबके धर्म मे बहुत सारा जात भेला चमार होला दुसाध होला सुनार होला सूरी होला तेली होला कलवार होला बहुत सारा जात होला हमसब अपना धर्म मे बहुत सारा भगवान के कोइ पूजय ला जैसे राम हो गेलअ शिवजी हो गेलअ सीता जी हो गेलअ सरस्वतीजी हो गेलअ विष्णुजी हो गेलअ तऽ हमसब जेकरा जेकरा जे पसन्द एलक जेकरा मे विश्वास होलअ ओकरा पूजा केलक हमसब शिव भगवान के पूजा करय ली आओर बहुत सारा आदमी अपन अपन पसन्द के देवी देवता के पूजा करय ला आओर जैसे मुस्लिम मे भेल मुस्लिम सब मुस्लिम सबके हम इतना तऽ जानय लागी ना ओसब अपन अल्लाह के माने ला तऽ अल्लाह के पूजा करैत होइ